दौड़ैत काल सुनै लेल हमरा अहाँके गीत सभ नीक लगैया दौड़ि रहल छी आ गीतो सुनि रहल छी तऽ बढ़िऑं लगैत छै खास कऽ कऽ देशभक्ति गीत जे रहै छै ओ सुनैमे दौड़ै काल नीक लगैत छै ओ अहाँके प्रेरणा दैत छै आओर मोनमे एगो अलग उमङ्ग अनै छै दौड़ै कलामे देशभक्ति गीत जाहि से कि दौड़ैमे नीक लगै छै मजा अबै छै आओर दौड़ैमे थकानो नहि महसूस हुअ दै छै किछु देशभक्ति गीत छै जेना चक दे इण्डिया बला एगो गीत छै चक दे इण्डिया ई सुनैत रहै छी आओर बहुत तरहके गीत अछि जे गीत सुनि सुनिके दौड़ै छी आओर दौड़ैके आनन्द लै छी हमर दोस्तो सभ रहै छथि सँगमे ओहो सभ सुनै छथि गीत सभ आदमी गीत सुनलहुँ आ दौड़लहुँ तऽ नीक लगैया बहुत मजा अबैत रहै छै आओर बेसियौ जे दौड़ि गेलहुँ तऽ कोनो एहन अथि अन्तर नहि बुझाइया एक चक्करके बदलामे दुओ चक्कर तीनो चक्कर चारिओ चक्कर भऽ जाइया तऽ नीक लगैया देशभक्ति गीत सुनि रहल छी आ दौड़ रहल छी